हमरसभके मिथिलाके जे छै से कला आओर शिल्पमे जे छै से मिथिलाके पे पेंटिंग आओर जे छै सिक्की कला ई बहुत ही ज्यादा रोचक छै मिथिलाके पेंटिंगके माँग जे छै से आब देश विदेशमे भी होबय लगलैए आओर देश विदेशमे भी जे छै से मिथिलाके पेंटिंग जेना कोनो कपड़ापर पेंटिंग कयल जाइत छै मिथिलाके पेंटिंग तऽ ईसभ चीज बाहर विदेशसभमे ज्यादा माँग होइत छै आओर ओमहरके महिलासभ जे छै ई मिथिला पेंटिंगके साड़ी चाहे मिथिला पेंटिंगके कपड़ा पहिरैके ज्यादा ज्यादा प्रयासमे रहैत छथिन आओर एहि एहिके चलते जे छै से विदेशसभमे हमरसभके मिथिलाके पेंटिंग के कपड़ा चाहे ओहिना पेंटिंग कोनो चीजपर कयल ज्यादा ज्यादा मात्रामे बिकाइत छै आओर ज्यादा पैसामे भी बिकाइत छै पाइमे आओर हमरसभके सांस्कृतिक पहिचानके धरोहरमे ई योगदान दैत छै आओर सिक्कीसँ बनल सामान जे छै ओकरो माँग ज्यादा होइत छै आओर ओहो बहुत पाइमे बिकाइत छै ओहि सिक्कीके सामानसँ भी जे छै से विदेश देश विदेश हर जगह माँग होइत छै आओर ओहो ओकरो दाम ओ के ओकरो दाम बहुत ज्यादा मिलैत छै जाहिसँ हमरसभके परम्परामे हमरसभके प्रतीकके जे छै देश विदेशमे फैलैत छै आओर हमरसभके मिथिलाके नाम होइत छै एहिसँ